हैलो तव्हां अजमेर मां पैन कार्ड ऑफिस मां पिया ॻाल्हायो मां प्रिया पमनानी पई ॻाल्हायां मुंहिंजो पैन कार्ड विञाइजी वियो आहे छा तव्हां छ तव्हां मूंखे नओ पैन कार्ड ठाहे ॾींदा त जल्दी सां मुंहिंजो नौकरीअ जो इंटरव्यू आहे त उन में मूंखे पैन कार्ड जी ॾाढी जरूरत आहे ऐं मुंंहिंजो पैन कार्ड विञाइजी वियो आहे त मूंखे थोरी जल्दी में पैन कार्ड खपे तव्हां तकलीफ़ करे प्ली तव्हां महिरबानी करे नओ पैन कार्ड रीप्रिंट कंदा मुंहिंजो पैन कार्ड नम्बर आहे बी वाए पी एल टे सत ॿ पंज पी मूंखे नौकरीअ जी ॾाढी ज़रूरत आहे तव्हां महिरबानी करे मूंखे नओ पैन कार्ड ठाहे ॾियण जी हिदायत कयो